مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے جب بھی میں کوئی فوٹو یا ویڈیو شوٹ شوٹ کرتا ہوں تو میں اس کی کمپوزیشن اور اس پکچر یا ویڈیو کا بہت دھیان رکھتا ہوں اچھی پکچر یا ویڈیو آئے اس کے لیے میں اس کو کھینچتے وقت اس کا صحیح اینگل کا بہت خاص دھیان رکھتا ہوں تاکہ پکچر یا ویڈیو اچھی آئے اور اس کے لیے میں پکچر یا ویڈیو شوٹ کرتے وقت میں اسٹینڈ کی بھی ذرا ذرا مدد لیتا ہوں جس سے کہ ویڈیو اور پکچر میری ہلے نہ اور اس میں کوئی موومنٹ نہ آئے میں وہ یوز کرنے کے بعد جب میری اچھی پکچر کلک ہو جاتی ہے تو اس میں میں اسے ایڈٹ اور اچھا بنانے کے لیے اس میں جو ایڈیٹنگ ایپس ہیں پرو کٹ کینوا اسنیپسیڈ اور انشاٹس ان سبھی ایپس کی میں مدد لیتا ہوں تاکہ میں اپنی ویڈیو اور پکچر کی کوالٹی کو اچھا کر سکوں